جی بولیے جی جی جی بولیے آپ ہاں ہاں سب ہو جائے گی نہیں نہیں اس کے لیے آپ کو آنی ہوگی یہاں لائیبریری اور آپ کو یہاں آکر ہی پڑھنا ہوگا کتاب ہم آپ کے گھر پہ ایشو تو نہیں کرا پائیں گے ویسے سوویدھا تو ابھی بند کیا گیا ہاں بہت ساری ہیں بڑے بڑے لوگوں کی بک ہے اس پر سبھی اور آپ آئیں اور اس کے بعد آکر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں صبح دس سے چار بجے تک کھلی رہتی ہے

وہ تو ٹھیک ہے آپ کو آنی ہے تو آپ کو اپنے ساتھ ڈکومینٹ بھی لے کے آنا ہے کوئی ایک اوریجنل ڈوکو ڈکومیںٹ ہونی چاہیے ویلڈ جس پہ کہ ہم آپ کی بک کو ایشو کرا پائیں ہوں نہیں نہیں پڑھنے کے لیے ڈوکومینٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر بک لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آئی ڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے آپ کی جی جی جی ہاں جی

جی وہ آئی ڈینٹی کارڈ آپ ویلڈ آپ کا کوئی ڈاکومینٹ ہونی چاہیے جس سے کہ میں اس بک کو ایشو کر پاؤں

جی جی جی کوئی سا بھی ویلڈ یہ ہونا چاہیے آدھار ہو جائے آدھار پہ بھی ہو جائے گی آپ کی لائیبریری میں آپ آ جائیں ڈھائی تین بجے کے قریب جی جی ڈھائی تین بجے آ جائیں جی جی

اوکے